जीवनमे खेलक महत्त्व बहुत पैघ छै जेना आइकाल्हिके बच्चा सबके छै कि जे घरमे वीडियो गेम कैरम लूडो खेलायत बाहर नहि जाइके इच्छा राखै छै जे के जेतै बाहर खेलाइ लऽ तऽ बिना खेलेने अहाँ फिजिकल स्ट्रोंग नहि भऽ सकै छी तै दुआरे फिजिकल स्ट्रोंग भेनाइ बहुत जरुरी छै फिजिकल स्ट्रोंग स्ट्रोंग जहने हेबै तऽ मेंटल स्ट्रोंग अहाँ हेबै खेलसँ पूरा शरीरके एक्सरसाइज होइ छै शरीर पूरा तरोताजा रहै छै एक सङ्गे एक दोसर सङ्गे सब गपशप होइ छै खेलमे तऽ तरह तरहके बात होइ छै खेलमे रूचि बढ़ै छै वएह आगा जाकऽ बहुत आगाँ काज करै छै बच्चा सब तऽ भारतमे खेलके लोकके ओते जानकारियो नहि छै जेना भारतके राष्ट्रीय खेल हॉकी छियै तऽ हॉकी छियै तऽ भारतमे लेकिन सबसँ जादा क्रिकेट खेलायल जाइ छै बी सी सी आई दुनिआमे सबसँ अमीर बोर्ड कहाइ छै भारतके भारत हॉकीके छियै अन्तर्राष्ट्रीय खेल लेकिन दुनिआमे बी सी सी आई अपन क्रिकेटमे अपन नाम कमेने छै भारतमे आई पी एल खेलायल जाइ छै तऽ आई पी एल ओसँ करोड़ो रुपैआ भारतके आमदनी होइ छै ओहोसँ फायदा छै भारतके फुटबॉलो अदर स्टेटमे खेलायल जाइ छै ओकर लोकके जानकारी नहि रहै छै ओते जेना क्रिकेटके पाछाँ आब बच्चा सब लागल रहै छै क्रिकेट जरुरी छै आदमीके लेल आओर कोनो भी गेम जेना खेलाइ छै आमदनी तऽ ओइसँ शरीर पूरा तरोताजा रहै छै सुबह शाम खेलेलक हँ तेनाहिये एखन जेना सचिन तेंदुलकर सब खेलाइ ओइ टाइममे खेलेनाइ स्टार्ट कयलकै तऽ एखन हुनकर सबके क्रिकेटके भगवान कहाइ छै क्रिकेटके दुनिआमे तऽ सचिन कोहली एखन हार्दिक पांड्या सब छै ई सब आई पी एल कऽ देन छियै तऽ क्रिकेट क्रिकेटके भेल हॉकीमे जेना एखन ध्यानचन्द ओइ टाइममे छलखिन हॉकीके जादूगर हुनका कहल जाइ छलै तऽ ओइ टाइममे हॉकी प्रचलित छलै भारतमे धीरे धीरे हॉकीके लोग बिसरि रहल छै आब ओ क्रिकेटपर हावी भए रहल छै लोकके उपर तऽ ठीक छै क्रिकेटो खेलाउ लेकिन हॉकी अपन राष्ट्रीय गेम छै ओकरो नहि बिसरियौ ओकरो खेलबाक कोशिश करियौ सब सब गेम खेलैयौ धीरे धीरे की पता कोन बच्चामे कोन टैलेंट छै जे ओ आगाँ बढि जेतै ओइ गेममे आइकाल्हिके गार्जियन छथिन जे अहाँ आई टी आई करू अथी करू सी टी टी करू किदन कहाँ सब करू जे लेकिन ओहो ठीक छै करू लेकिन खेलो कूद जरुरी छै हुनका मोबाइल कीनकऽ दऽ देतै घरेमे वीडियो गेम खेलेथिन अथी करथिन तऽ ओहो जे छै से नहि हेबाक चाही गार्जियनोके सब खेलके प्रति सपोर्ट करबाक चाही जेना एहिमे जरुरी नहि छै जे लड़के टा आगाँ बढै छै लड़कियो बहुत आगाँ बढ़ि जाइ छै क्रिकेटमे जेना मिताली राज छै झूलन गोस्वामी छै क्रिकेटमे बहुत आगाँ छै ई दुनू लड़की तऽ हुनको सबसँ महिला सब प्रेरणा लौ आगाँ बढ़ौ तऽ सेहो जरुरी छै जरुरी नहि छै लड़केटा आगाँ बढ़ै खेलकूदमे लड़कियो आगाँ बढ़ै छै तऽ जेना हॉकीयेमे हॉकीके तऽ खेलाड़ी सबके नाम नहि बुझल यऽ ओते लेकिन ठीक छै हॉकीयोमे आदमी आगाँ बढ़ै छै तऽ सब खेलमे आगाँ बढ़ू आओर सङ्केत तऽ क्रिकेट जरुरी छै जहन सब खेल जरुरी छै तऽ उपाय क्रिकेट खेलाइ लए सरकारके लोकल स्तरपर जेना होइ छै टूर्नामेंट गाँव सबमे तऽ ओइके लेल प्रोत्साहन देबाक चाही किएक कि हमसब एतऽ गाँव सबमे होइ छै जेना पालियेमे परतीपर होइ छै क्रिकेट तऽ ओ लोकल स्तरपर होइ छै ओ सरकार कोनो फन्डिंग नहि आबै छै ओ सब देतै तऽ पैसेके अथीपर जेते आदमी खेलाइ लए जएह सीखतै तऽ आदमी आगाँ बढ़तै ओकरा नाम हेतै बिहारमे कोनो क्रिकेटके एहन स्कोप नहि छै बहुत बहुत खेलाड़ी अपन इमहरे उमहर खेलाकऽ जिन्दगी व्यतीत करै छथि तऽ ओहो सब सरकार देतै फन्डिंग तऽ आगाँ बढ़तै आदमी आओर फायदा अइसँ छै जे एक बेर आगाँ चलि जेतै तऽ फेरो पाछाँ मुड़िकऽ नहि देखतै क्रिकेटमे हमरे बिहारके अइबेर आई पी एल मे सिलेक्शन भेलैन हँ हुनकर की कहै छै अंकित मिश्रा केओ छथि एहने हुनकर आई पी एल मे सिलेक्शन भेलैन हँ तऽ बहुत आगाँ गेलखिन हँ तऽ एहने एहने खेलाड़ी सब छै जे आगाँ बढ़तै तऽ हुनको दादा मना करै छलखिन खेलाइसँ तऽ लेकिन ओ बेचारा क्रिकेट पैढ़ितो छलै पढ़ैयोमे तेज छलै लेकिन क्रिकेटो खेलाइत पाछाँ रहलै तऽ लेकिन आई पी एल मे सिलेक्शन भेलै एक करोड़ रुपैआ दए कऽ हुनका कीनलकनि आर सी बी तऽ एनाहिये बहुत बहुत एहन प्लेयर छै जे बोली लागै छै कीनाइ छै तऽ एखन परिवारके गर्व छै अपना पोताके उपर बेटाके ऊपर तेनाहिये बेटियो सबमे छै जे बहुत आगाँ बढ़ै छै लड़कियो सबमे आओर खेलक नाम जेना क्रिकेटमे मिताली राज छै विराट कोहली सचिन तेंदुलकर छै आओर खेलक महत्त्व बहुत जरुरी छै बिना महत्त्वके काज नहि होइ छै क्रिकेट आओर खेल दुनू जरुरी छै खेल ससैर कऽ तरोताजा रहै छै मन प्रफुल्लित रहै छै खेलेलाक बाद सुबह सुबह शाम पढू आओर शाम कऽ खेलेबाक कोशिश करू